आमगे सांग्यार म्हणल्यार तें फेमस आसा ते म्हल्यार आमगे सलावली डॅम आनी तशे करून झोरी बी आसाय आमगे तिंगा कोटारली झोर आसा ती एक फेमस आसा आनी सोगल्यांच्यान फेमस म्हल्यार आमगे डॅम ते तींग कितलेशे लोक येताय चोवपाक आनी आनी अशे करून देवळां बी आसाय मस्जिदू बी आसाय चर्ची चर्च एकू आसा इगर्ज ती म्हळा एकू आसा आनी आनी तशें करून ट्युरिस्ट स्पोट्स म्हल्यार तशें करून कांय ना फेमस म्हणल्यार ते फकत आमगे साळावले डॅम आनी तींग चडशें ते लायक ट्युरिस्ट बी खुबशे जाण येताय ते चोवपा चडशे पावसा दिसांनी पावसा दिसान ते डॅम बी भरल्ले आसता अशे ते चोवपा लागून लोक भरपूर येताय दुस दुसरे स्टेट एक स्टेटांतल्यान न्हू दुसऱ्या तालुकांतल्यान बी लोक येताय ते चोवपाक तींग ते सालावली तींग डेमा कडेन एक व्हडलें गार्डनूय बी आसा ताका लागून बी आनी ट्युरिस्टांक ते एट्रेक्ट कोताय आनी ती आनी तशे करून कांय ना आनी आमगे ट्युरिस्टां स्पोट्स अशे फूड म्हणल्यार आमगे लायक लोकल आमचे कितें आसा तें आमगे भाजपाव आनी वडा पाव आनी अशे करून आनी आमगे तशे करून फूड ते अट्रेक्ट करपा ना ते आमी नॉर्मल जे दुसरें तालुका आसा सोय ते आमगेले तालुका आसा आयतलें